हमारे भोजन में उपयोग होने वाली सामाग्री जैसे गर्म मसाला भारत में गर्म मसाला इतना अच्छा मिलता है कि हम गर्म मसाला को दूसरे शहरो में भी विदेशों में भी भेजते हैं गर्म मसाला बनाने के लिए जायफ़ल काली मिर्च ज़ीरा तेजपत्ता इसमें से जैसे कि हम कुछ घर पर भी उगते हैं जैसे धनिया ज़ीरा मेथी सौंफ़ लाल मिर्च ये सब मिला के हम गर्म मसाला बनाते हैं और गुड़ गुड़ के मतलब गुड़ को जैसे कि हम ठंडी में गुड़ का उपयोग करते हैं जो सोनभद्र से मांगते हैं और उसका हम ढूंढा लेड़ुवा गुड़ खाड़ ये सब बनाते हैं